ते गल्ल आई जा नमीं मीडिया दी ते परानी मीडिया दी गल्ल करने आं की अस नमीं मीडिया दी नमीं मीडिया अज्जकल इं'या मतलब कोई चीज़ होई जंदी इं'या कोई एक्सीडेंट होई जा कोई हादसा होई जा ते उत्थें दौ मिन्टां च पुज्जी जंदी की गड्डियां हैन अज्जकल पैह्ले जमानै गड्डियां होंदियां नेहियां ते ते जेह्ड़े मीडिया आह्ले होंदे हे समाचार आह्ले होंदे हे उनेंगी इंया जाना पौंदा हा ते कन्नै पैह्लें मतलब अखबार चलदी ते लोक अखबार पढ़दे हे ते कन्नै इन्ना अखबार निं पढ़ा दे फोनै पर आई जंदियां सारियां खबरां ते फोनै परा गै पढ़ी लैंदे ते पैह्लें मतलब परानी मीडिया दी गल्ल एह् ही की ओह् मतलब पूरी इक्क मतलब टू द प्वांइट खबर सनांदे असेंगी की जे किश होई दी होग ते उ'ऐ सनानी ते अज्जकल जेह्ड़ी नमीं मीडिया